म्हाका खुशाल करता तें म्हळ्यार शॉपिंग शॉपिंग म्हणजे खरेदी नवीन कितें बाजारांत आयले की ताची खरेदी करपाक म्हाका खूब आवडटा नवीन कितें फेशन आयली ताचेय खरेदी करपाक म्हाका खूब आवडटा शॉपिंग एपसांर हांव कितें ना कितें पळयत आसता आनी ताची शॉपिंग करत रावतां खरेदी करत रावप म्हाका खूब आवडटा हांव खरेदी करपाक खूब खूब पयस सुद्दां पावता कपड्याची खरेदी करप हे म्हाजे आवडते